हम पाँच सएमे स्टोव किनलहुँ से स्टोव तऽ अहाँके छओ महिना नहि चलल बेकार स्टोव भऽ गेल अछि अइ स्टोवके जे छै से पछतावा भऽ रहल अइ पम्प मारै छियै पम्प वाशर छूटि जाइत तऽ ई मारलहुँ तऽ डण्टा टूटि गेल ई भऽ गेल तऽ ओकर कखनो से तेल भरलहुँ तऽ ने तेल जाम भऽ जाइ छै अइ स्टोवके तऽ किछु भाँजे उपरके स्टोवके गड़बड़ भऽ गेल वाशर खसि पड़ल नीचेसँ खसि पड़ल डण्टा छूटि गेल छओ महिनामे जे एको दिन छओ महिना खरीदना भेल एको दिन जे ठीकसँ चलितै तऽ बुझितियै जे ठीकसँ चलि रहल अछि